वर्तमानमे मीडिया तऽ बहुत सशक्त भऽ गेल अइ आ मैथिलीक अखन अनेकोनेक ख़ास कऽ के यूट्यूब फलना चिलना ईसभ जे छै ईसभ तऽ बड़ा नीक जेकाॅं काज कऽ रहला यऽ जहाँ तक प्रिंट मीडियाक सवाल उठै छै तऽ प्रिंट मीडियामे एकटा मिथिला मिहिर चलै छल वर्तमानमे आब अखन ओहि तरहक कोनो भी समाचारपत्र या पत्रिका नहि छपै यऽ तहन किछु किछु लेखसभ सेमिनार आ आन आन जे कोनो आयोजन होइ छै मैथिलसॅं सम्बन्धित मैथिलीसॅं सम्बंधित तऽ ओहिमे एकर चरचा विशिष्ट रूपसॅं होइ छै जकर ख़ासकऽ कऽ प्रिंट मीडियामे एक़रा बढ़ेबाके से प्रति उदासीनता लोकमे देख़ै छियनि जे नहि हेबाक चाही एक़रा बढ़िआँसॅं बढ़िआँ ढंगसे बढ़िआँ ढंगसे प्रस्तुत करयके प्रयास करना चाही मैथिल लोकके आओर नहि करै छै तऽ ई हुनकर कमजोरी छियन